ہم اپنے عام طور پر مشکلات کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ٹکٹ کٹاتی ہوں ٹرین کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان پھر لے لیتی ہوں اپنا بیگ میں پہننے کے لیے کچھ ایک دو سیٹ کپڑا بھی رکھ لیتی ہوں چادر بیڈ شیٹ چادر بیڈ شیٹ بھی رکھ لیتی ہوں کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیتی جو کہ میرا مشکلات سفر کا مشکلات آسان ہو کھانے پینے کا سامان رکھ لیتی ہوں پانی بھی لے لیتی ہوں کچھ روٹی سبزی جو ہوتا ہے لے لیتی ہوں چوڑے اوڑے کچھ کھانے پینے کا سامان رکھ لیتی ہوں جو کہ آسان کا ٹرین کا سفر کرنے میں آسان ہوتی ہے کچھ روپئے بھی رکھ لیتی ہوں کہیں جانے آنے پریشانی کم ہوتی ہے پیسے کچھ زیادہ پیسہ لے لیتے ہیں تو سفر کرنے میں کچھ اگر اچھا مل گیا تو وہ سب بھی خرید لیتی ہوں جو چیز اچھا لگتا ہے کھانے پینے والا بھی پہننے اوڑھنے والا بھی کپڑا بھی اچھا لگتا ہے تو بھی خرید لیتی ہوں سفر کے ٹرین میں سفر کرنے کے کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے کہیں سفر کرنے کے لیے جو ہے بہت زیادہ روپیہ لے لیتے ہیں کہیں کوئی چیز کا ضرورت پڑ جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا دقت نہیں ہوتی ہے سب سے پہلے تو ٹکٹ کٹا لیتی ہوں سفر آج کل بہت جلدی سے ٹکٹ ملتا نہیں ہے اتنا اسی لیے زیادہ روپیہ بھی رکھ لیتی ہوں کہیں جانے آنے میں میں اگر کچھ اچھا لگا تو کھانے پہننے اوڑھنے کا سامان بھی لے لیتی ہوں